گڈ مارننگ سر جی سر بتائیے میں آپ کی کیا سہایتا کر جی جی جی سر جی بتائیے جی جی

جی آپ کس سے جانا چاہیں گے ٹرین سے بس سے گاڑی سے جی فیملی کے ساتھ تو زیادہ مناسب گاڑی ہی سے ہے لیکن اس میں خرچ کچھ زیادہ لگ جائے گا لیکن تقریباً گاڑی سے جائیں گے کتنے دن کے لیے جائیں گے سر آپ ٹور پہ جی سر تین دن کے لیے گاڑی سے خرچ آپ کا تقریباً پندرہ ہزار آ جائے گا جی سر جی فیملی کے ساتھ ہیں تو آپ کے لیے بہتر تو ٹرین گاڑی ہی سے رہے گا ہوں لیکن خرچ زیادہ آئے گا اگر آپ ٹرین سے جائیں گے تو خرچ کچھ کم آئے گا باقی آپ جیسا مناسب سمجھیں جی سر جی پندرہ ہزار گاڑی سے جی سر اور ٹرین سے جائیں گے سر تو آپ کو کم پڑ جائے گا پانچ ہزار میں ہو جائے گا آپ کا جی سر تو آپ کس سے جانا چاہیں گے سر جی سر جی جی پیسے تین دن کے حساب سے تو مناسب ہی بتائے ہیں باقی اگر آپ کو پیسے کی کوئی دقت ہے تو ٹرین سے بھی جا سکتے ہیں کوئی اس میں دقت نہیں ہے اس میں کم خرچ آئے گا لیکن فیملی کے ساتھ آپ اگر جانا چاہتے ہیں تو زیادہ مناسب آپ کے لیے گاڑی ہی سے ہے کہ آپ گاڑی سے ہی جائیں باقی اگر کچھ جی سر جی پورا ٹوٹل پندرہ ہزار لگے گا جی جی سر جی ہوٹل رہے گی اے سی